पेड़ जे लगाएल जाइ हइ से पेड़ जे होइ हइ से या आमके पेड़ होइ या लिच्चीके पेड़ होइ या फेर फूलके पेड़ होइ आमके पेड़मे जे हइ से पहिले तऽ डेढ़ फीट ओकरा खड्ढा कोड़िऔ ओकरा डेढ़ फीट खड्डा कोड़िकऽ तकरा बाद जे हइ से ओहिमे कमसँ कम दुइ सालके जे गाइके गोबर सड़ल हेतै ओकरा अहाँ मिट्टीमे मिलैऔ मिट्टीमे मिलाकऽ तकरा बाद ओहि कुआँमे जे खोदलिए हन ताहिमे ओकरा से मिट्टीके गोबर जे मिलाएल छलै रहै ओहि मिट्टीके गो खद्दामे धऽ दिऔ धऽ कऽ कमसँ कम एक लिटर पानी ओहिमे डालि दिऔ डालिकऽ आमके बेबस्था कहै छी आओर तकरा बाद जे हइ से ओकरा मिट्टी डालि दिऔ डालिकऽ कमसँ कम ओकरा हफ्तामे एक दिन पानी पूरा चारू तरफ कमसँ कम कमसँ कम एक मीटर जमीनके चारू तरफ घेरि दिऔ घेरिकऽ ओकरा हफ्तामे एक दिन पानी धऽ दिऔ धऽ कऽ कमसँ कम ओकरा तीन महिना इन्तजार करिऔ लगैकेलिए जब ओहिमे पौनुकि दऽ देतै तब जाकऽ ओहिमे से अहाँ से पानी अहाँ नहिओ देबै दुइ महिना चारि महिना तैओ चलि सकै अछि लेकिन पेड़ लागि जाइ ओहिमे पौनुकि दऽ दै तकरा बाद ओकरा पेड़के छोड़ि सकै छिए लीचीके जे पेड़ हइ से लिच्चिओके पेड़मे जे हइ से कमसँ कम डेढ़ फीट ओकर गहराइ खोदिऔ खोदिकऽ ओकरा बढ़िआँसँ गोबर गाइके गोबर जे होइ छै दुइ सालके तीन सालके सड़ल कमसँ कम ओकरा मिलाकऽ दोसर मिट्टीमे आब खोदिकऽ जे खद्धा कोड़लिएहन ताहिमे ओकरा मिलाकऽ आओर तब जाकऽ ओ लिच्चीके पेड़के ओहिमे दऽ कऽ बढ़िआँसँ एक मीटर जमीनमे चौखुट जमीन मारिकऽ आओर अहाँ ओकरा रोपि दिऔ रोपिके माटि चारू तरफ ओकरापर भरपूर से मिट्टी धऽ दिऔ धऽ कऽ पानी तऽ पहिने वएह दिन अहाँ धऽ दिऔ धऽ कऽ तकर बाद एक हफ्ता छोड़ि दिऔ एक हफ्ताके बाद फेर अहाँ दोसर हफ्तामे ओकरा धऽ दिऔ किएक ई कलम जे हइ से गामघरमे बे बेचैओलए लोक आबै छै आओर नर्सरिओसँ लोक अपन अपन जकरा जेहन बेबस्था हइ जमीनके ओहि मोताबिक अपन नर्सरीसँ आनलक एँ आमके पेड़ होइ चाहे लीचीके पेड़ होइ आनिकऽ अपन किसान लोक अपन लगेलक जकरा जेहन बेबस्था हइ जमीन अफरात हइ तब बागवानी लगा लेलक जकरा कम जमीन हइ घरे बराबर जमीन छै ओ दुअरापर अपन कमसँ कम एगो दुइगो पौधा अपन लगा लेलक तऽ आमके लिच्चीके तऽ गरीब आदमीके तऽ ओतेक जमीन नहिए हइ जे बागवानी लगेतै लेकिन कमसँ कम एगो दुइगो पेड़ तऽ जरूर लोक लगा लै छै अपन घरके सामने आओर ओ अपन पेड़ पौधा लगेलक एहिमे हिसाबसँ अपन गरीब लोकके जीवन छै आओर फूलके जे पेड़ छै से फूलोके पेड़ नर्सरीसँ लोक जे हइ से अपन आनलक पनरह रुपैआ दस रुपैआ पचीस रुपैआमे आनलक अपन फूलके नर्सरी गमलामे अपन या गमला जे बिकैलए आबै छै से अपन लऽ लेलक या नहि तऽ प्लास्टिकके कोनो डिब्बा डुब्बी होइ छै तऽ ओहिमे लगा लेलक तऽ पे ओ फूलके पौधा अपन ओहिमे लगाकऽ रखलक जे अपन दुअराके दरवाजाके शोभा सुन्दर छै से अपन देखेलक आओर अपन जीवन व्यतीत अपन करै छै बाद बाँकी